होर हैलो हां जी आवाज नि आवै दी होर ठीक ओ होर म्हल्ले आह्लें दा केह् हाल चाल ऐ उद्धर दी सडक शुड़क ते म्हौल कनेहा ऐ महां म्हल्ले दा म्हौल कनेहा ऐ सड़क सुड़क ठीक ऐ अच्छा अच्छा ते पानी शानी आंदा नलके दा अच्छा अच्छा अच्छा फ्ही बंद होई जंदे होने न अच्छा ते इयां बिजली बुजली ठीक ऐ अच्छा अच्छा अच्छा मुश्कल होंदा फ्ही बिजली दे बगैरा बी

हां होर रोड साफ़ सूफ ऐ तुंदा जां इयां गंद गुंद गै होंदा पेदा अच्छा सा ओह् नि आंदे सफाई करने आह्ले जेह्ड़े कूड़ा शुड़ा चुकदे न अच्छा अ ओह् नि पैंच सरपंच नि कम्म करांदे तुंदे अच्छा उसलै गै आंदे ने इयां नि आंदे हैन नि अज्जकल कूड़े आह्लियां गड्डियां बी चली दियां न रोड शोड पर साफ ओह् करदे अच्छा अच्छा अच्छा चल ठीक ऐ होर अच्छा स्कूल स्काल ऐ उत्थै कोल अच्छा अच्छा ते उद्धर टीचर टूचर आंदे पढ़ाने गी अच्छा अच्छा शैल होंदी ना पढ़ाई

ठीक ऐ अच्छा चलो ठीक ऐ तां